ठाणा डिस्ट्रिक जे अंदरि तमामु रस्ता ख़राब आहिनि छो त गवर्मेंट ख़र्च नथी करे ठाणा डिस्ट्रिक जे अंदरि हिन खां पोइ ट्रैफिक जाम थींदी आहे गाॾे वारा विच ते बीह रहंदा आहिनि ऐं फुटपाथनि जे हिते दुकानदार पंहिंजा अ माल था रखनि हिन जे करे जेका माण्हू आहिनि उहे फुटपाथ छॾे करे रस्तनि तां हली रहिया आहिनि हिन जे करे ट्रैफिक वधी रही आहे ऐं असां हुते घुमूं था वञू था त असांखे पंहिंजो जाम टाइम थो लॻी वञे छो त ट्रैफिक ऐं रस्ता नंढा आहिनि ऐं रस्तनि जे विच में जाम खॾा आहिनि हिन जे करे असांखे रोज़ लेट पहुचंदा आहियूं पांहिंजे ऑफिस में ऐं हुते असांखे जाम ॻाल्हायो वेंदो आहे